सुबहमे उठै छियै तऽ मतलब सूरज भगवाने निकलै तऽ कितना आदमी नहा सुनाके पूजा पाठ करले जल उल देलक ओकर व्रत केलक मतलब की अच्छाके लेल की सूरज भगवान मतलब की हमरा ई सामान दीहऽ उ सामान दीहऽ मतलबकी कोनो काम उम रहलऽ मतलब अपना बच्चा उच्चे लेल कुछो माँगलक अपना गार्जियने लेल कुछो माँगलक की हँ हे सूरज भगवान ई दिन है ई राति है मतलब की हमरा ई सामानके दिक्कत है उ सामानके दिक्कत है हमरा दऽ अगर आब तू ना तकबऽ तऽ हमराके अथी करी कोनो समाज सब आदमी उठलक तऽ अपना पूजा पाठ करलक हिन्दू धर्मके कते हिन्दू धर्मके तऽ यही है की हँ नहा सुनाके अपना भगवानके पूजा कयलक एतबार कयलक एकादशी कयलक फलना सामान करलक की ई पबनी करैसँ आदमी के ई भलाई होइ छै चाहे कुछो होइ छै मतलब की कोइ मोठ मलदी या कुछो होइ छै ककरो दिक्कत उक्कत होलक चाहे कुछो होइए गेलक तऽ अपना गेलक तऽ अपना भगवान जी के कहलक उहलक तऽ अपना भगवान जी तनिका दुःख सुख है तऽ दुनिआँ जहान बँटलक उँटलक की हँ फलना ठमा है कि कोइ आदमीके अगर दिक्कत उकते हो गेलक तऽ कोइ आदमी कहलक हे फलना ठमा गेली सूरज भगवानके पूजा पाठ करै ई सामान करै उ सामान करै सब भगवान देखतौ उखतौ ताकतौ सब ठीक हो जाइ छै अपना ई सब करैसँ है की बहुत अथी होइ छै मतलब की कोइ पबनी उबनी कयली तऽ मतलब की अपना सह सहली उहली मतलब की कोइ आदमी कहलक हे ई सामान करैसँ कथी होइ छै उ सामान करैसँ नहि होइ छै आदमी कयलक अपना शरीर लए है देह लए है बच्चा लए है गार्जियन लागी है नैहरा ससुरा सब लए है भाय भतीजा सब गोटा करते आदमी पबनी उबनी करै छै मतलब की कऽ उके अपना की करलक की कोइ बात उत रहलक तऽ फलना कोइ पबनी उबनी एलक चाहे कुछो एलक तऽ कहलक आदमी हँ ई पबनी करियै उ पबनी करिये मतलब की ई पबनी बहुत अच्छा हइ फलना महीनामे ई एकादशी अबै छै उ एकादशी होइ छै तू कर ली हऽ अइसे है कि कथी भलाई होइ छै अइसँ है कि घर सुखी सम्पत्ति रहलक आदमी करलक कोनो बात है विचार है तऽ ने कोनो मुसीबत एलक घरपर आदमी कहुँ बाल बच्चाके भेजलक तऽ कोइ टेंसन नहि रहलक अइ ई व्रत हम करले छी ने भगवान जी जरूर सहारा होथिन एना थोड़े ना होते की हँ जाइ दिहि हम फलना भगवानपर आशा लगेले छी की ओ पूरा हमरा कर देतै थोड़े ने करतै की से नहि भगवान है तऽ सब कुछ है